ना हमनाय समाव आङो माखासे आदब खायदायानो बेनो जाहैबाय जोङो सानाव हमनो थाङोब्ला जेजों सारग्रा जे आखाइजों बेखौ बाहायो आरो सिलिजों सारो दिगिफोर थेनानै दै थेनानै बेफोरबायदि आदब खायदा बाहायो आरो मोनाफ्राव जोङो बोरला खेबजां हेसाखनि फहर लानानै एबा टर्सफोरनि फहर लानानै नाफोरखौ हमनाय आदब खायदाफोरखौ जों बाहायो जोङो नाखौ हमनो थांनायाव गोबांथार ना मोनो जेरै नास्राइ निस्ला नास्राइ गोरि मागुर सिंगि बामि फिथिख्रि मागुर सिंगि बेफोरखौ मोनो एखनब्ला समाव बारलिफोरखौबो मोनो बिदिनो खुसिया बायदिसिना ना मोनो जोंनि खाथियावनो उजानि दै दङ मोनसे बे उजानि दैयाव आङो फ्राय ना हमग्रा फासि जे दङ मोनसे जाय जेखौ माने दैयाव साथेनानै दोनोब्ला नाया बेवहाय नांथानानै थायो आरो गफिननायनि सुबिदा गैया बेबायदि जेखौ बाहायनानै आङो गोबां ना हमनानै लायो मोजां मोजां ना मोनो बेवहायबो जेरै फिथिख्रि गिदिर गिदिर एसे गेसें जेब्ला नास्राइ गिदिर गिदिर मागुर गिदिर गिदिर बामि गिदिर गिदिर बायदिसिना मोनो बायदिसिना ना मोनो थथा गालि थथा जामबि गान्दा गागेब बायदिसिना ना मोनो ना हमनायनि आरोबाव माखासे आयजें दंबावो जेरै जेखाइ फल' बोरसिजों बोननानैबो जों नाखौ बोखांनानै जायोमोन फुख्रियावबो फियो जों नाखौ फुख्रिनि फिनाय नाखौ आखाइजों सारग्रा जेजों सारो आरो एखनब्ला समाव बोननानैबो बेखौ बोखांनानै जायो नांगौसिबां जखानिखौ जाहाथे नाया आद्रि जाया दुखु मोननानै थैलाबाया बेखायनो बोरसिजों बोननानैबो जोङो बेखौ जायो जोंनि खाथियावनो उजानि दै दङ बियो सिगाङाव हाजों थेनानै दोननाय बान्दो दङमोन बे बान्दो थानाय समाव गोबां सल बारलि खमन खार्थ बायदिसिना ना जोंनियाव मोनोमोन नाथाय बे बान्दोआ बायनायनि उनाव बिसिबांबा गोबाव नाया खम जालांदोंमोन नाथाय दा आरोबाव फिन बान्दो जाफिनबाय बे बान्दोआ जाहैबाय स्लुइस गेटनि बान्दो दैया हगारबानो स' थाङो बे समाव ना मोनो गोबां मानसिफ्रा सल बारलि मागुर बामि बायदिसिना ना मोनो बिनि उनाव आरोबाव दा मोनसे ड्रप बायदियै होथेनानै दोनथारनाय अभार दैया बारलांनाय बेफोरबायदि मोनसे ड्रप बानायबाय बिनि थाखाय दा नानि संखियाया एसे बाराय लांफिननो हमबाय दा बेवहायनो आङो गोबांथार ना लायनानै जाफैयो आरो आङो दैमा लैथोआव ना लायनो थाङोब्ला दा गैयाब्लाबो से घन्टासो एबा से घन्टा जिबा मिनिट सम आङो खाथायो बिनि अनगायैबो जोङो दुब्लिफ्राव दै सोनाय आबाद थिलियाव दै सोनायावबो बेवहाय ना बोथिया ना फिथिख्रि ना नास्राइ ना बायदिसिना जोङो सेनजों एबा बायदिसिना आइजें ना हमग्रा आइजेंजों जोङो हमनानै लायो